जेन्ना आमी भाशेची प्रगती जाली म्हणून तेन्ना आमकां आमच्या कोंकणी भाशेंत भितर खूब बदल जालो प्रगती जाली पळोवपाक मेळटा आयज आमकां कोंकणी भाशेंतल्यान सॉंग्स आयकपाक मेळटा तशें कोंकणी फिल्म पळोवपाक मेळटा आयज आमकां शाळेनी भुरग्यांक कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण घेवपाक मेळटा तशेंच आज शाळेंत जावं कॉलेजींनी भुरग्यांनी कोंकणी विशया विशय घेत घेता आनी आपलें शिक्षण पुराय करतात आयज आमकां कोंकणी भाशेंतल्यान एमएचें शिक्षण घेवपाक मेळटा तशें पी एच डी करपाक मेळटा आयज ऑफिसांनी सुद्दां कोंकणी वापरता कोंकणी भाशेंतल्यान लेखक जशे कविता कथा कादंबरी निबंद अशे बरोवपी आमच्या कोंकणी भाशेंत तयार जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा कोंकणी भाशेंतल्यान न्युजपेपर आयलो पळोवपाक मेळटा अशे आनी हेर बदल जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा